جی بھیا بھیا آپ ٹورسٹ گائیڈ بول رہے ہیں اچھا میرے كو دلی میں ہے نا ٹورسٹ مطلب سب جگہ گھومنے جانا ہے جیسے كہ كوئی وہ مجھے مجھے مطلب شاپنگ كرنی ہے اسٹریٹ شاپنگ جی اچھا جیسے كپڑے وغیرہ لینے ہیں ہم كو شادی وغیرہ اس كے لیے اچھا ہوں ہوں اوكے

جی جی اچھا اچھا اچھا اور بھیا جیسے لہنگے وغیرہ لینے ہیں اس كے لیے سب سے بیسٹ ماركیٹ كون سی ہے اچھا تو آپ اچھا تو آپ مجھے لے كر چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور بھیا جیسے كیا نام ہے وہاں پہ آپ كو شاپ پتہ ہے وہاں پہ سب سے صحیح لہنگے كہاں پہ ملتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا اور جیسے مجھے تھوک کا سامان سوٹ وغیرہ ملتے ہیں وہ كہاں پہ ملیں گے اچھا اچھا اچھا اچھا تھینک یو بھیا میں آپ كو بتاتی ہوں ٹھیک ہے